हेल्ल' औ अ बेरायफैनो हागोन दे औ नोंसोरो नों फैबा एनट्रि टिकेट लागोन एनट्रिआवहाय बिदिनो टु फिफ्टि लागोन एनट्रि फिसआ आरो सिङाव हाबोबा थ' सिङाव हाबोब्ला बेरायनो जिप लानांगोन बिदिनो गंसेआवहाय जिप गंसेआव टेर'स' सैद्द'स' बिदि लायो बेयावहायथ' गान्दा नुयो मैदेर नुयो मोसा नुयो दावराय नुयो मोख्रा नुयो हाग्रानि अमा नुयो मै नुयो मेल्ला जिब जुनार नुनो मोनो बिब्दिनो फुंनि नइटा दसथासोफोराव बिदिनो सफैनाय खालामनानै बेरायबा नायनो मोजांसिन जायो औ जिप गंसेआवहाय बिदिनो सासे गार्ड थांफायो बेबायदिनो दिन्थिहैनो थाखाय लामा दिन्थिनो मानो अखा हानाय बोथोराव फैब्ला एसे खस्थ' जागोन मानो होनब्ला जिपआबो लांदां अखा सियो मानसि गाखोब्ला एसे खस्थ' जागोन बेरायनो नायनो थाखाय बेनिखायनो सम लानानै बोथोर नायनानै बेरायफैयोब्ला मोजां जागोन आरोना औ बेरायफैनो हागोन जिप गंसेआव बिदिनो साब्रै साबासोल' गाखोनो मोनो बिदिनो बे हाग्रा एरियाखौ बेरायजोबोब्ला टिन सारि घन्टासो टाइम लागोन दे होनबा औ वेलकाम दे